ابھی میں پچھلے ہفتے ایک آفر ٹیک میں آئرن لیا تھا لیکن اس آئرن سے میں سنتوش نہیں ہوں کبھی آئے دن کبھی اس کے بٹن خراب ہوتے ہیں کبھی ہاڈ گرم ہوتا ہے کبھی ان کی پلیٹیں پھک جاتی ہے اور کبھی کپڑے جلا دیتے ہیں وہ اور اس سے مجھے زیادہ دقت ہے اس وجہ سے میں آئرن ایسے آئرن سے بےحد پریشان ہوں